म्हाका पदां म्हणपाक आवडटा म्हाका बरोवपाक आवडटा म्हाका कविता बरोवपाक आवडटा म्हाका वाचपाक आवडटा वाचन करपाक आवडटा म्हाका ड्रोइंग काडपाक आवडटा म्हाका पेन्टिंग करपाक आवडटा म्हजें शिकोवपाचे कार्या भायर म्हाका ह्यो सगळ्यो हाॅबीज आसात म्हजो इंट्रस्ट आसा ह्या सगळ्यांत हातूंत म्हाका पदां म्हणपाक आवडटा आदलीं पदां हिंदी सिनेमांतलीं आदलीं पदां म्हाका खूब आवडटा आनी हांव ती म्हणटां तशेंच म्हाका वाचन करपाक आवडटा इंग्लिश वाॅकेबलरी म्हाका नवी नवी समजून घेवपाक आवडटा म्हाका कोंकणी कविताय बरोवपाक आवडटात आनी दर म्हज्या फॅमिली फंक्शनाक हांव कोंकणी कविता करता आनी ती तांच्या मुखार सादर करतां म्हजें काम शिकोवपाचें आसल्यार सुद्दां ह्यो सगळ्यो म्हज्यो फ्री टायमाक ज्यो हाॅबीज करतां जें म्हाका इंट्रस्ट आसा ते म्हाका व्हड जावपाक मजत करतात म्हाका सिंगींग आवडटा तातूंत म्हाका खूब समाधान मेळटा म्हाका पदां म्हणटकच जिवाक खूब खोस भोगता म्हणून हांव अधून मधून म्हजीं पदां म्हणटा आनी रिकाॅर्डूय करतां स्टार मेकर एपाचेर हांव तीं रिकाॅर्ड करतां आनी मागीर ती लोकां मुखार सादर जातात तशेंच बरोवपाचें म्हणलें जाल्यार म्हाका एसेज बरोवपाक आवडटात कसलीय गजाल म्हाका रिपाॅर्ट करपाक आवडटा कसल्याय कितें घडणूक जाली की ताचेर रिपाॅर्ट म्हाका बरोवपाक आवडटा हांव रिपाॅर्ट म्हज्या लागीं दवरतांय बी ज्यो घडणूको म्हज्या आयुश्यांत जाता ताचो हांव रिपाॅर्ट दवरतां तें हांव बरोवन काडटां म्हाका कोंकणी भास खूब आवडटा म्हजी मदर टंग आशिल्ल्या कारणान म्हजी मांयभास जाल्ल्या कारणान कोंकणी भाशेचेर हांव अभ्यास करतां आनी ते अभ्यास म्हजो कविता मार्फत जाता किंवां हांव ज्यो घडणूको बरोवन काडटां ताचे मार्फत हांव ताचे इन टच उरतां